हैलो हांं जी होनर होर बोलै दे तुस अच्छा में प्रापर्टी डीलर बोलै'रना ते तुस तुसे ओ आखेआ के में सुनेआ प्लाट लैना हा कोई सनाओ तुसें किन्नी जगह् चाहिदी होर किस स्हाबें दी चाहिदी सनाएओ मिगी पूरा अच्छा बारां तेरां मरले ना बारां मरले होर ओह्दे च केह् केह् फेसिलिटी होना चाहिदियां मतलब पूरा सनाओ ना अच्छा रोड़ बी होना चाहिदा न मेरे कोल प्लाट हैन ते उत्थै ओह्दे च रोड़ बिल्कुल बाहर ऐ ते इक बारां मरला प्लाट ऐ इक अट्ठ दा ते इक सोलां दा तुसें केह्ड़ा लैना बारां मरला दा तुस सनाओ किन्ने पैसे देई ओड़गे तुस नेईं इसलै रेट इसलै रेट चलै करदा कोई त्रै लक्ख रपेआ मरला हां भई थुआढ़े नै गल्ल हा घट्ट घट्ट थुआढ़े नि गल्ल ऐ दस परसेंट घट्ट देई ओड़ेओ तुस नेईं ढाई बड़ा घट्ट होई जाना फ्ही मतलब कोई दो अस्सी रक्खो ते फेर चलो कोई नी तुस सत्तर देई ओडे़यो हून करो फाइनल हां दो एह् अपने बिल्लन बोह्ली आह्ली साइड हां अपने आरटीओ दफ्तरा रोड़ आया थल्लै नेशनल हाईवे दे कन्नै बिल्कुल हां तुस कल आओ ना ते तुस दिक्खी लेएओ प्लाट किस स्हाबा दा लोकेशन उप्परा फ्रंट ऐ जां नेईं ऐ फेर उसदे बाद पसंद करी लेई लैएओ ठीक ऐ हां अपने दिक्खने सुआल नी ना होंदा ऐ इ'यां हुन अस ते गल्ल करै दे पर इ'यां तुसें आखेआ की लैना तां में हा हां होर बंदे बड़े मगर पेदे न चक्कर ओह् ऐ हां कल आएओ नी तुस कल दिक्खी आओ ते अगर पसन्द आई जाहग नी तुसें ते तां मिगी साई सुई देई जाएओ कि के बाकी होर बंदे बड़े न मगर पेदे ओह्दे हां हां हां ठीक ऐ साई सुई करी जाओ स्टाम स्टूम बनाई ओड़गे फिर उत्थैं बाद किस्तां भरदे रवेओ हां चलो ठीक ऐ सर आएओ कल ठीक ऐ ओके